ओरैनो नांज्लायलायोब्ला एबा माब्लाबाफोर हाबा हुखायाव बा खामानि मावनायफोराव जमायै खामानि मावनायाव माब्लाबा खामानियाव सासेया सोरबा सासे मावनायखौ मोजां मोना एबा आं मावनायखौ नों मोजां मोना नों मावनायखौ आं मोजां मोना बिदिनो माब्लाबा समाव हेंथा हेंथि जायो मोनसे खामानि मावनायाव बिदिनो नांज्लायानाया जालाङो आरो माब्लाबा जानाय लोंनायावबो नांज्लायनाया जायो जेरै माखासे जानायनिखौ लानानै माखासे लोंनायखौ लानानै नांज्लायलायनाया जायो बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो गासैबो सोरबा नांज्लायोब्ला खौसे जानानै बुजायो एबा मानसिजों मानसि नांज्लायनो नाङा होननानै बुङो मानोना नांज्लायलायनाया अरायसमनि थाखाय नङा दसेनि थाखायल' दा बेजों गाज्रिब्ला गाबोननो बेजों नो गोनांथि जायोब्ला मोजांबो जानो नांगौ जायो बेनिखायनो नांज्लायनो नाङा बा नांज्लायनो